हम सब आदमीके हमसब आदमी घरमे रहै छी की केकरो घर ईटा छतके छै ककरो घर खर आओर ईटाके छै आओर ककरो मिट्टीके घर छै सबके सबके घर सबके ककरो दुराके छै ककरो दुरापर दलान छै ककरो तनिका मनिका लोग तनिका मनिका लोग होइ छै जकरा दूरापर पक्का रहै छै कुछ लोगके कुछ लोगके ईटा बिछायल रहै छै लेकिन जादा लोगके माटी ही रहै छै घरके आगे अपना घरके दहलीजपर सब लोग कोनो पर्व त्यौहारमे विशेष अवसरपर गोबरसँ निपै छै आओर घरके पिछाड़ीमे ओइ पानि मिलायल गोबरके घरके दुआरीपर छिटै छै सब आदमी अपन अपन अपन अपन हिसाबसँ गोबर रखै छै कोनो मानै छै कि कोनो लक्ष्मीके मानै छै लक्ष्मी घरमे अयथिन कोनो घर चिक्कनके लेल साफ करै छै कोनो घरमे कीड़ा वगैरह नहि आये ओहिके लेल साफ करै छै लेकिन सब लेकिन सबकेँ रखैके मतलब उहे छै तीनो कारण उहे मतलब छै जब हम गोबरसँ दूराके निपै छियै या बाड़ीमे छिटै छियै तऽ दूरा बाड़ि साफ लगै छै अच्छा लगै छै देखैमे ओहि सबतर कीड़ा उड़ा नहि लगै छै देखैमे अच्छा लगै छै अहि सबके चलते लक्ष्मी अबै छथिन घरमे इहे कारण छै कि घरके दुआर दुआर गोबरसँ निपी निपेकेचाही हमरा सबके